ایل پی جی گیس سیلنڈر سے كھانا بناتے وقت كچھ باتـوں كا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے نمبر ایک اگر آپ كا رگولیٹر لیكیج تو نہیں كر رہا ہے پہلے آپ یہ چیک كر لیجیے كیوں كہ اگر وہ لیكیج كرتا ہے تو اس كو دوسرا ریگولیٹر لگا دیجیے اور چیک کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے كہ آپ اس كو اس كا پائپ چیک كر لیجیے كہیں پہ كٹا تو نہیں ہے پھٹا تو نہیں ہے اگر لیكیج كرتا ہے تو آپ اس كا پائپ بھی چینج كر دیجیے پھر تیسری بات یہ ہے كہ اگر آپ چیک كر لیجیے جب بھی آپ كھانا بنائیں کھانا بنانے كے بعد آپ چیک كر لیجیے كہ ہم نے گیس كھلا تو نہیں چھوڑ دیا اگر كھلا ہے تو ہم اس كو بند كردیتے ہیں اور اگر گیس سلنڈر آگ لگ بھی جاتی ہے كبھی تو كچن كے اندر سے آپ اس كو باہر نكال لیجیے كیوں كہ آپ باہر نكال لیں گے تو باہر اندر آگ لگنے كا خطرہ كم ہوجائے گا اور ان باتوں كا اگر آپ خیال ركھتے ہیں تو اور بچوں كو ہمیشہ گیس سیلنڈر سے دور ركھنا چاہیے اگر ان باتوں كا آپ خیال ركھتے ہیں تو آپ كے گھر میں حادثہ ہونے سے بہت كم چانس ہوتے ہیں ٹھیک